टॉपिका बद्दल उलोवपाक सोदता की जाय ते लोकांक एक ड्रीम आसता जॉयन जावपाक आनी होच लोक आसतात की तांचे कडेन घडना ते जायते तांच्या फॅमिली जाय ते स्ट्रगल आसतात फायनान्शियल इशू आसतात सो म्हजे ओपिनियन जावन आसा असले कोणाक आवडटा जे कोणाक खेळ खेळपाक आवडटा आनी तांचे कडेन जायना म्हजो एक ओपिनियन तांकां तुमी हेल्प करचो तांकां तुमी सपोर्ट दिवचो तुमचो क्लब टिमीक जॉयन जावपाक जे जे तांचे कडेन घडना तांकां तुमी आदार दिवचो तांकां तुमचो सपोर्ट आनी हाथ दिवचो म्हण हांव मागतां आनी आनी मागतां जे कोणा लागीं घडटा ताणी हे भुरग्यांक हे घडना असल्या हे फायनान्शियली इशूज आसता तांकां एक सपोर्ट दिवचो तुमचो जे कोण आपल्या क्लबाक जॉयन जावंक सोदतात खंय एक एकाडमीक जॉयंट जावंक सोदतात तांकां तुमचो तुमी हेल्प दिवचो पयशांचो आदार दिवचो